टेक्नोलाॅजी के ज़रिये अभी के यूज युग में जैसे कि प्राइवेट में ले लें तो ओला बुकिन्ग हो गई उब़ेर हो गया आपका रैपिडो आ गया है इवेन गूगल मैप के ज़रिये जो हमारे संस्कारी सरकारी बसें चल रही हैं कि अगर बाहर में हमलोग जा रहे हैं तो वहाँ पता चल जाता है कि कौन से नम्बर की बस किस स्थान से किस स्थान तक जाएगी और इससे काफी जो आम जीवन है उसमें हेल्प मिल रही है हमलोग टाइम सेव कर पाएँगे हर चीज़ में होटल बुकिन्ग का मैटर ले लें तो होटल बुकिन्ग आदमी घर से बैठे हुए पता कर लेता है कि इवेन अगर हमको बाहर ट्रैवल करना है चाहे किसी स्थान पर कल की मीटिन्ग हो चाहे जो भी हो वहाँ पर होटल बुक कर लेता है आदमी अपनी सुविधा अनुसार अपने बजट के अनुसार हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यह सब जितने भी एप्स हैं जो भी टेक्नोलाॅजिकल एप्स हैं सब मदद कर रहे हैं आम जनमानस के जीवन के लिए जिससे कि हमको सुविधा भी मिल रही है और हमारे जाने के बाद तो वहाँ पर समय व्यतीत करना चाहे भटकना और हर चीज़ का जो समय हमारा सही उपयोग होगा हम समय से निर्धारित समय पहुँचेंगे अपना काम शुरू कर देंगे जोकि हमें दूसरे काम हमारे हमारा जो महत्वपूर्ण काम है उसके लिए बेहतर रहेगा सो यह सभी चीज़ें यह सभी एप अब जैसे कि स्टेशन से लेकर प्लेटफॉर्म से लेकर हर जगह सारी सुविधाएं जो हैं यह सभी एवलेबल हैं जैसे कि मिनट टू मिनट हमलोगों के पास बहुत सारे एप्स आ गए हैं जैसे एक हम यूज़ करते हैं कन्फर्म एप करके कुछ है जो कि हर स्टेशन बाइ स्टेशन अपडेट देता है अब फ्लाइट के लिए इजी मेक माय ट्रिप इज माय ट्रिप बहुत सारे एप हैं वह इण्डिया गो गो भी गो बहुत जोकि काफी मदद कर रहा है हर जितने भी एप्स हैं उससे काफ़ी सहू मतलब सहूलियत प्राप्त हुई है आम जनमानस के लिए टेक्नोलाॅजी ज़ाहिर सी बात है टेक्नोलाॅजी से आदमी का समय आदमी का और जीने का तरीका हर चीज़ चेन्ज हो रही है इसमें कोई शक नहीं है और इतने प्लेटफाॅर्म्स मिल रहे हैं यह सभी बेहतर सुविधा प्रदान करने में काफ़ी मदद कर रहे हैं और आनेवाले समय में यह इस टेक्नोलाॅजी जो है इसका यूज़ जन जन तक पहुँचेगा हर लोग यूज़ करेंगे जिससे कि बेहतर जीवन अस्तर भी होगा और लोगों का रुझान भी बढ़ेगा अपने जो आनेवाले बच्चे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि दिस इज़ द फ़ाइव जेनरेशन उसको हेल्प मिली है मतलब उनको वह तो हर चीज़ जान रहे हैं अभी से सारा एप्स यूज़ करना सीख रहे हैं तो उनको तो और आने वाले समय में टेक्नोलाॅजी का यूज़ करना अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से यूज़ करेंगे काफ़ी बेहतर उनके लिए रहेगा आजकल तो इवेन बच्चे तो इवेन नए नए एप डाउन डाउनलोड करके पढ़ाई लिखाई के लिए भी यूज़ कर रहे हैं अब तो ख़ैर वह तो हर चीज़ जान रहे हैं और इवेन जो जो लोग नहीं पहुँचे थे ज जहाँ तक सब यह सब चीज़ें नहीं पता थीं यह वह लोग भी अब इसका यूज़ करना सीख लिए हैं इवेन ल लो लेवल से लेकर मीडियम लेवल से लेवल से लेकर हाईयर लेवल तक के लोग हर चीज़ का यूज़ कर रहे हैं बाकी बहुत लोगों तक अभी नहीं पहुँचा है जैसे कि बहुत सारे जंगली क्षेत्र है चाहे जिसको बुलाएँ जहाँ तक पूरी सुविधाएँ नहीं पहुँची है अभी वहाँ भी हमारी सरकार पहल कर चुकी है हर चीज़ पहुँचेगी धीरे धीरे पर जा ज़ाहिर सी बात है कि हर एक रूरल से अर्बन तक का जो अस्तर है वह बढ़ेगा ऊ ऊपर आएगा यह हर एक भारत का जो नागरिक है हर एक युवा है यह आशा करता है इवेन हमारे जो अभी जो टॉप लीडरशिप है इससे काफ़ी काम भी चल रहा है मतलब एप से रिलेटेड टेक्नोलाॅजी से रिलेटेड जैसे कि हमारे अश्विनी अश्व अश्विनी वैष्णव जी हैं काफ़ी ट्रेन्स भी एड किए हैं हमारे माननीय प्रधानमन्त्री जी जोकि हरेक चीज़ का मतलब जायज़ा भी लेते हैं हर लोग से सम्पर्क भी कर रहे हैं कि जनमानस को हर सुविधाएँ पहुँच रही हैं कि नहीं जैसे वन्दे भारत हुआ हर चीज़ नई नई चीज़ें भी आ रही हैं नए नए एप के ज़रिये हर लोग उसकी जानकारी भी प्राप्त कर रहा है जैसे कि यह जो जितने सारे एप के बारे में हम यहाँ पर सम्बन्धित जानकारी अभी बात किए हैं डिस्कस किए हैं उन सभी चीज़ मतलब की हर एक आदमी जो जितने भी मतलब एप्स के ज़रिये जागरूक है जान रहा है कि यह हर सुविधा लेने के लिए तैयार है तो ज़ाहिर सी बात है कि जो है जीवन अस्तर भी बढ़ेगा इससे